छ सात दो हजार उन्नीस चार तीन दो हजार बीस तीन चार दो हजार पंद्रह बारह ग्यारह दो हजार दस तीस ग्यारह दो हजार सोलह